हाँ मेरे अनुसार तस्वीरें बहुत सी कहानियाँ व संदेश देती है मैंने ऐसी बहुत सी तस्वीरें खींची है जिसमें के द्वारा जिसके द्वारा बहुत सी कहानीयाँ व संदेश दिए जा रहे हैं उदाहरण के रूप में हम एक सूर्यास्त की तस्वीर लेते हैं सूर्यास्त हमें बहुत कुछ सिखाता है सूर्यास्त से हम ये सीख सकते हैं कि जिंदगी कितनी रंग बिरंगी जैसे कि सूर्यास्त के समय आसमान में बहुत तरीख बहुत तरह के रंग बिरंगे कलर्स छा जाते हैं उसी तरह हमारे जीवन में भी बहुत तरह के रंग होते हैं बहुत से जीवन के पड़ाव आते हैं हमें सूर्यास्त ये भी सिखाता है कि किसी चीज का अंत बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी हो सकता है जैसे कि सूर्यास्त के समय दृश्य बहुत खूबसूरत होता है